हमरा आरके खेतमे खेलै बला जगह छै हमरा आरके इसकुलमे एगो ग्राउण्ड छै हुआँ हमरा आरके बहुते अच्छा खेलैत छियै खेतो आरमे बहुत अच्छा से खेलैत छियै एगो खेत हय जे खाली भेलै तऽ ओहोमे हमे आर अच्छा से खेलैत छियै आ ग्राउंडोमे अच्छा से खेलैत छियै हमे आर इसकुलके ग्राउंडमे दोसर जगह खेलै लऽ जाइत छियै तऽ हुओ तनी अच्छा से खेलैत छियै खेलैत छियै